हाँ हमारे पानी के स्रोत हमारे पिताजी दादाओं के समय में पहले कुआँ हुआ करता था जो कि उसका पानी गर्मियों के दिन में बहुत ठंडा होता था जो कि आज फ्रिज उतना ठंडा पानी नहीं दे सकता है लेकिन धीरे धीरे कुआँ समाप्त हो गया है क्योंकि बहुत पानी का नीचे चला गया इसके बाद वो छः नम्बर का एक हैंडपंप आ गया तो उससे पानी निकालते गये लोग धीरे धीरे धीरे धीरे फिर पानी का ये जो ज़मीन का स्तर है पानी का स्तर वो नीचे चला जा रहा है तो उसके बाद से वो भी पानी छोड़ता गया फिर इसके बाद एक आ गया पंजाब नल बड़ा वाला उससे खींचते हैं पानी चलाते है तो भी अब भी सुविधा होते ते तो वो भी सही से नहीं चल रहा था तो इससे क्योंकि पानी नीचे चला जाता है गर्मियों के दिन में तो अब भी आ गया कोई कोई उसमें ए समरसेबुल बिठा दिया है समरसेबुल से क्या होता है कि जब भी प्लायर तो होती है तो इसके लिए पानी मिल जाता है और बारिश जो होती है तो है गड्ढे वड्ढे भर जाते हैं तो उनको उससे पानी की पूर्ति हो जाती है वर्ष भर स्रोत देख कर चलता है उपलब्ध होता जाता है पानी की कमी तो पहले से है हीं लेकिन अब भी गर्मियों में ज़्यादा कमी हो जाती है और इस समय तो बारिश के दिन में जो भी पानी भी गिरता है वो गड्ढों में भर जाता है तो वो गर्मियों तक धीरे धीरे चलता है इसलिए पानी आ जाता है ओर पूरे वर्ष उप्लब्ध रहता है पानी हो जाता है है और एक नदी भी है जिससे पानी की कमी नहीं पड़ती है इसलिए गाँव में सब लोग पानी पी लेते हैं है पानी लेकिन जैसे पहले रहता था कुआँ का पानी वैसा अब नहीं मिलता है पहले क्या होता था कुएँ को साफ सफाई करके बहुत ठंडा पानी हुआ करता था उसका आज उतना ठंडा पानी नहीं मिल पा रहा है क्योंकि ये हैंड पाइप चलाते हैं फिन उसको भरते हैं तो गर्म हो जाता है इसलिए वो पानी ऐसे नहीं है लेकिन अभी चलता है वर्ष भर उपलब्ध हो जाता है चल जाता है पानी का काम वहीं जा कर मई जून में थोड़ा सा दिक्कत होता है पानी के लिए लेकिन चल जाता है काम